हेलौ ओइ रज'नि

अह नंगौ मायबा मानो माथो बाथौफुरियाव माबा मेला दंनो मा बाथौ मेलालै अह माथो गेदेरथार जायोनो ओम अह औ खिन्थु दा माबा पार्केट सार्कास पार्केस दंनो माथो औ अह बेखायनोथ' बेखौ

बेखौनोथ' थांनांगौमोन सं हैइत जायोलै जायोलै फन्द्र दिनसो जायो अह बेयाव माबा सार्कास थायो मिना गारि थायो ओरैहाय माबा माबि थायो नालाय गोबाव लाखियोना ओंखायनो औ डाइरेक्ट फुजा नालाय मेलासो मागोनि बेयाव माबा मोजाङानो जायो बिराथ मानसि जायोना अह थांनांगोन अह सारि साखा नङाबा जानाय नङा बेयाव गोजांगोन ना अह जोंहा थांगोनथ' र' औ थांनांगोन खिन्थु सारि साखा लानांसिगोन अथ' नङालै सारि साखा बै अह नोंसो अह बेखौनोथ' ओह ओह अह अह बेखौ माबा बाराया लागै थांनांगोन ओह बुधबार सोहालागै थांनोसै बुधबारसोया लागै थांनोसै

ओम अह गारिखौ भारायावनोथ' लांनोसै

ओह ओह अह अह बिदि ओं अह अह अह बिदिनोथ' बुधबारै थांनोसै मोजाङै नायना फैनोसै ओम दे दे होमबा दोननोसै ओम